मतलब सरदियें च साढ़े इत्थें पूरे दिन बत्ती रौंह्दी ऐ जादै तों जादै पर गरमी बिच इत्थें दौ घैंटे बत्ती आंदी दौ घैंटे बंद होंदा साढ़े इत्थें बड़ा कट रौंह्दा फिर स्टूडेंटें गी पढ़नै गी इं'या बड़ी प्रॉब्लमां आंदियां ते पॉवर कट बी जादा बड़ा होंदा ठंडे सरदियें बिच्च बी मतलब शैल होंदी ते गरमियें बिच्च जैदा ओह् होई जंदा ते गरमी बिच्च जादै कट होंदे उसदी बजह कन्नै फिर गरमी लगदी फिर सरदियें बिच्च घट्ट होंदी लाईट इं'या कदें कदें तफान तफुन दी बजह कन्नै तार तुर त्रुट्टी जंदी ओह् उस फिर शैल होई जंदे सरदियें बिच्च घट्ट लाईट बंद होंदी गरमियें बिच्च जादै लाईट बंद होंदी स्टूडेंटें गी जादै ओह् होंदा कट फिर उं'दी पढ़ने दी पढ़ाई ओह् होई जंदी ते गरमी बिच्च बरखा दी बजह कन्नै खंभे खुंभे रूढ़ी जंदे तारां तुरां रूढ़ी जंदियां फिर दौ दौ त्रै त्रै दिन लाईटां बंद रौंह्दियां